यदि आप कहें कि खेती पर मौसम का कितना प्रभाव पड़ता है या खेती मौसम पर कितनी निर्भर है तो कहना चाहिए कि फ़सल पूरी तरह से ही मौसम पर निर्भर है देश की कृषक समुदाय को प्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान करने के लिए फ़सलों पर प्रतिकूल मौसम के प्रभाव को कम करने एवं कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल मौसम का उपयोग करने के उद्देश्य से पुणे में भारत मौसम विज्ञान विभाग की छत्रछाया में उन्नीस सौ बत्तीस में कृषि मौसम विज्ञान का एक विशेष विभाग स्थापित किया गया है भारत में ये खेती को बढ़ावा देने के लिए विभाग स्थापित किया गया है खेती पर मौसम का पूरी तरीके से प्रभाव पड़ता है क्योंकि अगर फ़सल लगाते समय अगर वर्षा नहीं हुई या फ़सल काटते समय वर्षा हो गई तो इससे खेती जो होती है वह पूरी तरीके से खराब हो जाती है किसानों की फ़सल खराब हो जाती है जिससे उनको कड़की का सामना करना पड़ता है उन पैसे की तंगी हो जाती है खाने की कमी हो जाती है चावलों की कमी हो जाती है तो इसीलिए मौसम का अनुकूल रहना बहुत आवश्यक है लेकिन कभी कभी खेती में जोखिम लेना भी पड़ता है और जोखिम अगर नहीं लेंगे तो शायद हम खेती ना कर पाएं इसलिए जोखिम लेना भी बहुत आवश्यक है लेकिन अगर हम मौसम के अनुकूल कृषि करें या मौसम के अनुकूल फसलों को लगाएं तो वह हमारी खेती के लिए बहुत लाभदायक हो सकती है लेकिन अगर कभी फ़सल बर्बाद हो भी जाती है तो हमारे पास यह विकल्प होता है कि हम दूसरे साल जब खेती करें तो हम थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके उसे जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सकें या फिर थोड़ा बहुत हम बाहर जा सकते हैं काम करने के लिए जिससे थोड़े बहुत पैसे आ जाए और घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए